टैक्नोलॉजी और इंटरनैट जो इस्त इस्तेमालु करे सिंधी भाषा जो उपयोगु ॾाढो सुठो ई सां ई बदिलजी वियो आहे अ एॾो बढ़िया बदिलजी वियो आहे छा ॿुधायांव और ईअं न हाणे यानी जेका यानी सभु यानी ॾाढा माण्हुनि सिंधी था ॻाल्हाइण ऐं हेॾो मज़ो थो अचे सिंधी ॻाल्हाइण में और अॼकल्ह न इहे यूट्यूब फेसबुक गूगल और इहो इंस्टा इन्हनि सभिनि में नंढा नंढा वीडियो ठाहे करे सिंधीअ में बढ़िया सब्जियां विझनि था और माण्हू त नाटक विझंदा आहिनि सिंधीअ में ठाहे करे गूगल में ऐं इन फेसबुक में इंस्टा में और अॼकल्ह त जतिन उदासी बि ॾाढो हले थो हुन में इंस्टा में ॾाढो फेमस थी वियो आहे और फिर यूट्यूब में ॾाढो फेमस थी वियो आहे सिंधीअ में ॾाढा बढ़िया बढ़िया गाना थो ॻाइ और एॾो मस्तु गाना ॻाईंदो आहे सो हिन जा हिन जा गाना हेॾा फेमस आहिनि जेको सभिनि खे वणंदा आहिनि ॾाढे कमैंटू ईंदी अथसि हुन खे जतिन उदासी खे त उहो बि ॾाढो बढ़िया मस्त थो करे नंढा नंढा वीडियोसि ठाहींदो आहे गाननि जे हिसाब सां सिंधी में उहो ॾाढो बढ़िया ॻाईंदो आहे उन जा गाना ॾाढा बढ़िया मस्तु मज़ेदार हुजंदा अथसि और मेन अथनि मायूं रैसिपियूं बि थी ठाहिनि सिंधीयुनि में नाटक था पेश करण आहे सिंधीयुनि में जीअं सभु इंस्टा फेसबुक इंस्टा इंस्टाग्राम फेसबुक में और यूट्यूब में विझनि था जीअं कमैंटू थी अचनि ऐं माण्हू बि हिननि खे ॾिसी ॾिसी करे माण्हू अधु त सिंधी सिखी आहिनि बढ़िया माण्हू सभु सिंधीअ में ई घर में ॻाल्हाईंदा आहिनि सभिनि सां सुठे सां सिंधीअ में ॻाल्हाईंदा आहिनि ईअं ई ॾिसी करे मूंखे ॾाढो वणंदो आहे सिंधीअ में